जाबाय हेल' औ खोनाबाय नोंसोरो आं बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय नोंसोरनाव एसे ब्रम्ह धोरोमनि एसे सोंनो सानदोंमोन आरोखि बड'लेण्ड रादाब निफ्राइ नोंसोरनि ब्रम्ह धोरोमनि बे नोंसोरनि ब्रम्ह धोरोमआव मा मा औ बेखौ आं एसे मिथिनो लुगैदों आरोखि नोंसोरना औ माबाया ब्रम्ह धोरोमआ बोसोराव जायो ना मायाव जायो पुजाफोरा बेखौ सोंनो लुगैदों आरोखि आं बेबायदि

अ अ अ

बेखौ सोंनाय जादों आरोखि

औ औ

औ औ औ औ दे दे दे होनबालाय दोनथ'नोसै औ